आसामाव आयेनारि खान्थि मिथिंगायारि जेंनाखौ सोरखारा सुस्राङो जेरै आसामाव दै बाना अखानि दै बानाजों आबादफोर खहा जानाय दैबानाजों लोबनानै बेफोर बायदिखौबो आसामनि आयेनारिनि जेंनाजों सुस्राङो माइ गायनाय खोथियाफोर सेवोब्ला खोथियाफोर जगायो आरो मुलिफोर माइ एम्फौनि थाखाय गोनां जायोबा होयो बिब्दिनो आसामाव हाजो सेर सेर जायफोर गामियारि न'खरफोरा थायो बेफोरावबो हाग्रानि मैदेरफ्रा बा गान्दाफ्रा जुदि सोरखौबा न'खर सेफायनानै सोरखौबा फुथारलाङोब्ला बेफोरखौबो आसामनि आयेनारिफोरा सुस्राङो जेरै खायसेनो आनसुंथाइ होयो न'खौ फाहामनानै लानायनि थाखाय बा मानसि थैनायनि मुङाव होयो थिग बिब्दिनो आसामाव दै बानाजों लोबनानै खायसे न'खरफोरा दैजों खुरनानै खायसे न'फोर बायलांब्लाबो दैमा जिङाव थानाय गामिफोरनिफोरखौबो आसाम सोरखारा अनसुंथाइ होनानै बेनि जेंनाफोरखौ सुस्राङो